आमकां गोंयकारांक शीत कडी आनी नुस्तें लायक म्हाका करपाक लायक म्हणटा तें कडी नुस्तें फ्राय नुस्तें साफूय करचें पडटा ताज्या पयलीं आनी रवा मसालो फ्राय आसता तें मातशें ताच्याकून चड बरें रवा मसाला लागता रवा मसाला फ्राय खंय आनी तरेतरेचे तूं पदार्थ करूंक शकता नुस्त्याचें मागीर म्हणटा तें वेजान आमची दाळ रोस आसता मागीर गोबी मंचुरीयन हें थोडेशे लोक करतात गोंयान गोंयान चडशें फामाद म्हणटात तें फक्त नुस्तें नुस्तें मेळ्ळें की गोंयकार पिसो आनी सालाद आनी लोणचें तें एक आमचें आमकां जायच आसता मागीर एक सोलकडी आनी म्हणल्यार दाळ जी आमी करतात पळय सदांच ताका सोय जाय आमकां बेश्टी दाळ लायक ना आमकां कितेंय रांदतलें जाल्यार सय लागता आनी मसालो असो चड आमी वापरनात जशे भायले दुसऱ्या स्टेटांत वापरतात पळय तसो नाल्ल हो आमचो मेन आयटम आसता प्रत्येक गजालीक